जौगानाय आरो दैदेन्नायनि बिथिङाव चिरां जिल्लायाव जोंनिया माबायावहाय फाथाबारि फाथाबारिनिफ्राय जोंनि बेंथल कलेजआव फैनांगौआ जोबोर प्रब्लेम जेंना मानोना बेवहाय दासिमबो मोजां दालां मोजां लामा गैया मोजां नाव गैया थांलाय फैलायनि थाखाय जोबोद प्रब्लेम जायो जोंनि फरायनायनि थाखाय थांलाय फैलायनि थाखाय जोबोद प्रब्लेम जोंनि कलेज फरायनाया थायेम बायदि जों कलेजखौ होसोनो हाया थायेम बायदि जों क्लास लाफैनो हाया जोंनि जेंनाया बेनोदि जोंनो जोंनि जोंनो नांगौ बायदि लामा दालां बानायनानै होनो हायाखै बेनि थाखायनो जों कलेजाव नांगौबायदि समाव फैनो हाया जोङो जोंनि जेंनाया बेफोरनो